बच्चा सब खेलयमे जादा मन लगाबैत छै बच्चा सबके गाँवमे खेलय पढ़य से जादा खेलयमे मन लगबैत छै बच्चा सब खेलेके लिए सबसे जादा उन्नति होइत छै बच्चा सब अन्तर खेलके सबसे जादा अंतर्रष्ट्रीय खेलमे नाम रौशन होइत छै गाँवके नाम रौशन होइत छै खेलय से जादा अछि नाम कमाइत छै दूर दूर तक ओकर नाम रौशन होइत छै बच्चा सब खेलयमे जादा ध्यान दै छै एहिसँ शारीरिक तनाव सबसे मुक्त होइत छै बच्चा सबके मानसिक विकास पर जादा तबियत नहि खराब होइत छै बच्चा सब खेलयमे जादा मन लगाबैत छै इस बच्चा सब खेलेमे जादा ध्यान दै छै इससे बच्चा सबके बहुत जादा पसंद खेल हइ पढ़यसे खेलयमे पसंद करैत छै गाँवके विकास होइत छै अंतर्रष्ट्रीय खेलमे बहुत बड़ा योगदान निभाबैत छै बच्चा सब रोग से मुक्त होइत छै तनाव चिल्लाहट ई सबके लिए बच्चा सबकेँ शारीरिक दिमाग से तेज होइत छै बच्चा सब पैर हाथ आओर स्ट्रोङ्ग भी होइत छै बच्चा सब आगे बढ़यके उन्नति सीखैत छै बच्चा सबके खेलयमे जादा मन लगैत छै गाँव सबसे जादा गाँवमे बच्चा सब खेलैत छै खेलयमे जादा मन लगबैत छै